महिला सब जे छै महिला सब जे छै ने बहुत अथी पहिले जे छै पहिलेके जमानामे अथी बच्चा सबके जेनाकि लड़की सब नहि पढ़ि सकय रहय पढ़ि सकय रहय किएककि तभी पढ़ाइ पर ने अथी करय जबसँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेन्द्र मोदी जी एलय एलखिन तहिया जे छै बहुत अच्छा अथी छै तबसँ बेटी भी बचि रहल छै बेटी पढ़ाइ भी करि सकय छै जेनाकि नरेन्द्र मोदी जी जे छै सबकिछुके महत्व देलखिन जेनाकि बिल सिलाइ सिखाबय छथिन छलै आब अभी बच्चा सबके बहुत सुविधा दै छै जेनाकि साइकिल सब भी देले छलियै एतने लड़की सबके जे छै पढ़ाइके अथी देले छै ईसे जे छै काम काजमे भी जेनाकि बहुत किछु सिखाबयके अथी देलकइ यऽ गायिका सब भी बनि रहल छलियै जकरा जे भी होइ छै उ जे छै बहुत अच्छा अथीसँ अपन पढ़ि रहल छलियै उमे जे छै अभी स्वतन्त्र छै महिला सबके काज भी बहुत अच्छासँ करि सकय छै जेनाकि जे भी होइ छै छलियै जेनाकि सिलाइ कढ़ाइ बुना अथी सब बुनाइ सब भी जकरा जाहिमे भी अथी जिज्ञासु छै उ सब भी करि सकय छलियै रहय ओइमे कोनो तरहके दिक्कत नहि छै अभी बच्चा सबके बहुत अभी जे छै ने पढ़ाइ बहुत अच्छा शिक्षा मिल रहल छलियै ई अभी सब सुविधा दै छलियै दै छलियै जेनाकि एहन कोनो सुविधा नहि छै अभी बेटी सबके बहुत अच्छा तरहसँ जे छै सब चीजके सुविधा मिल रहल छलियै ई मे कोनो तरहके अथी नहि भए अभी महिला सबके बहुत अच्छा जे छै भूमिका निभा रहल छलियै ने अभी महिला सब बहुत अच्छासँ सबकिछु करि सकय छलियै पहिले जे छै महिला सबके कोनो तरहके जेनाकि घरसँ नहि निकाल निकलइ रहय तऽ अभी सब जगह जा सकय छलियै कोनो तरहके बात बात विवाद नहि होइ छै पहिले साइकिले सब चलबय रहय तब गाँव घरके लोक सब बहुत किछु कहय छलियै रहय